शहरी और ग्रामीण स्कूलों स्कूलों के बीच में बहुत सारा अंतर वो है आज भी गाँव के लोग क्या होता है कि वो टाइम से बच्चे को भेजते हैं और घर आने के बाद उसपे कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं और स्कूल में तो खासकर के शहर में देखते होंगे कि वहाँ पे साफ सफाई सब चीज़ पर अभी भी ध्यान इतने अच्छे से रखा जाता है कि आप सोच ही सकते हैं कि कैसे रखा जाता है आप लोग भी पढ़े लिखे हैं आप जानते होंगे कि शहर के स्कूल में क्या अंतर है और गाँव के इसलिए भी तो गाँव के लोग गाड़ी से क्यों ना ही भेजना पड़े बच्चे को लेकिन भेजते हैं शहर में पढ़ने के लिए क्यों तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होगा वहाँ का रहन सहन बात चीत ये सारा चीज़ भी मायने रखता है और हमारे गाँव में क्या होता है कि बच्चे जब बच्चे क्लास में हैं तो उस समय तो हिन्दी में बात करते हैं बाँकी बाद निकले तो फिर लोकल भाषा जो है वही शुरू हो जाता है यहाँ तक कि लंच में भी लेकिन आप शहर के स्कूल में जाएँगे तो क्या है कि वहाँ पे आपको बात करना है तो हिन्दी में ही करना है या इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में ही आपको बात करना है उस चीज़ को ध्यान अच्छे से रखना है यहाँ पे वो चीज़ गाँव में नहीं होता है यहाँ पे क्या होता है कि क्लास घंटी हुआ मैडम सर जो भी हैं आए क्लास लिये उसके बाद बात खतम है घर से क्या बना के लाया और कुछ उस चीज़ पर उतना अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता है लेकिन हाँ एक बात और ये कह सकते हैं कि सभी स्कूल का ये हालत नहीं है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सभी स्कूल का ये हाल नहीं है कुछ तो ऐसे हैं जो शहर के स्कूल में भी वो चीज़ उपलब्ध नहीं है सरकारी स्कूल को ही ले लीजिए आप कुछ जगह ऐसे हैं ग्रामीण में कि आप सोच नहीं सकते हैं कि ये सरकारी स्कूल ही है या गाँव का स्कूल है उसको इस तरीके से रखा जाता है वहाँ के बच्चों को सारा चीज़ बताया जाता है और अच्छे से साफ सफाई सब चीज़ पर ध्यान रखा जाता है कि कुछ कहने वाली बात नहीं शहरी स्कूल में क्या है कि बहुत चीज़ आपको लंच पानी का बोतल बहुत चीज़ वहाँ पे लेके जाना होता है और पढ़ाई भी वहाँ शहरी में क्या होता है कि थोड़ा सा बाहर से भी लोग आते हैं पढ़ाने के लिए सर लोग को रख लेते हैं कि दूर के हैं और अच्छे पढ़ाते हैं तो उनको भी रख लेते हैं लेकिन गाँव में क्या होता है कि गाँव में अगर किसी को हम जॉब पे भी रखते हैं तो उसी एरिया के लोग ही रहते हैं प्राइवेट से अगर रखते हैं तो उसी एरिया के लोग रहते हैं और बाहर में देखिए कि अगर जॉब निकला हुआ है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी लोग आ कर यहाँ पे जॉब करते हैं लेकिन ये ग्रामीण में आप किसी को कह दीजिए तो उतना क्या है कि ना ही फैमिली वाले देने से मानेंगे कितना पेमेंट लग रहा है बच्चों को पढ़ाने में और ना ही वो हो सकता है लेकिन शहर में वही चीज़ अपने बच्चे को बस से गाड़ी से जिससे होता है पर डे भेजते हैं और फिर वो घर चले आते हैं लेकिन उस चीज़ में उनका खर्चा हो जाता है क्यों तो वहाँ पढ़ाई अच्छे से होगा वहाँ का रहन सहन सारा चीज़ देखना पड़ता है सबसे बड़ी बात यही है इसलिए